हमारे क्षेत्र में कला सँस्कृति कला और सँस्कृति के विकास के समर्थन के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एन जी ओ भी हैं और हमारे जो लोकल यहाँ के लोग हैं वह भी काफी सपोर्ट करते हैं एक स्मॉल एमाउन्ट के रूप में लोग फण्डिन्ग करते हैं और कुछ कुछ सरकारी समितियाँ भी हैं जोकि कला और सँस्कृति के विकास के लिए योगदान करती हैं कुछ कॉरपोरेट जगत के लोग भी हैं जो काफ़ी साँस्कृतिक कार्यक्रम कला के छेत्र में जो कला से सम्बन्धित प्रतियोगिताएँ कराते हैं और उसके लिए एक उचित व्यवस्था करते हैं उचित

जैसे कि जो भी कला और विकास के क्षेत्र में लोग अव्वल आते हैं उनको रिवॉर्ड के रूप में अवॉर्ड के रूप में पैसा रुपये और गिफ़्ट की भी व्यवस्था करते हैं कि हमारे कॉरपोरेट जगत के जो भी लोग हैं यहाँ पर छोटे लघु उद्योग वाले वह लोग भी काफी इसमें जागरूकता रखते हैं इधर के लोग जितने भी हैं और कुछ तो जितने भी इधर विद्यालय उद्यालय हैं वह लोग भी अपना काफ़ी योगदान करते हैं इस सब चीज़ों में और कुछ बड़े बड़े दानकर्ता भी हैं जिनका बड़ा लेवल पर बिज़नेस है वह भी काफ़ी योगदान करते हैं यह सब चीज़ में और हमारे यहाँ बनारस में तो पूछना नहीं है हमारे यहाँ मध्य विद्यालय है संकट मोचन है वहाँ पर तो कला और सँस्कृति के लिए घराना ही है तो वहाँ पेर भी मतलब यह सभी जो संस्थाएँ हैं जो ट्रस्ट हैं यह सब भी काफ़ी योगदान करते हैं और भारतीय सँस्कृति में बनारस घ़राना एक अस्थान रखता है और यहाँ की सँस्कृति निराली है इसमें कोई दो राय नहीं है और यहाँ पर लोग भी जागरूक हैं ऐसा नहीं है हमारे यहाँ बी एच यू अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ा योगदान देता है देश को विकास और कला को बढ़ावा देने में सरकारी ग्रुप में तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का यह सबसे बड़ा सँस्थान है जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय हमलोगों का है और बाकी कॉापोरेट के बारे में भी ज़िक्र कर ही दिए हम परोपकारी लोग भी हैं कुछ दानकर्ता है एजेन्सियों के बारे में बता ही दिए कि एन जी ओ टाइप छोटे छोटे हैं वह भी काफ़ी अपना छोटा छोटा योगदान कर रहे हैं जिससे कि कला और विकास कला और सँस्कृति का विकास हो रहा है और ज़िक्र भी हम किए थे इसके वाले में भी कि जो चीज़ को प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रही थी उस चीज़ को भी आगे बढ़ाया जा रहा है तो सारी चीज़ें एक व्यवस्थित रूप में हो रही हैं जिससे कि जो लोग को जुड़ाव नहीं था कनेक्टिविटी नहीं थी कि प्लेटफ़ॉर्म मिल पाए उनको भी प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी वह भी आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ की संस्कृति तो वैसे ही काफ़ी अच्छी है और जहाँ तक कि यहाँ अभी से नहीं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जमाने से काफ़ी मतलब कि योगदान रहा बनारस का इस क्षेत्र में तो सभी चीज़ का उसमें हमने ज़िक्र किया